इंडिया बिच्च न जेह्की फिल्मां न ओह् बड़ियां शैल होंदियां हियां पैह्लें पैह्लें उं'दे बड़े सारे ऐक्टर न जेह्के ओह् बी बड़े शैल शैल होंदे हे ते कन्नै उं'दा जेह्का पैह्नावा हा ओह् बी बड़ा शैल होंदा हा ते हून कोला जेह्के हून ते उंदियां ड्रैस्सां इन्नियां जादा शैल नी होंदियां पैह्लें पैह्लें बड़ी शैल ड्रैस्सां होंदी हियां ते मिगी इक म्यूजिक बड़ा शैल लगदा केह् नाम ऐ ओह्दा ओह्दा नांऽ लता मंगेशकर दा ओह् गाना ओह्दा नांऽ एह् ऐ ऐ मेरे वतन के लोगो जरा आंख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी एह् मीं बड़ा शैल उं'दा गाना बड़ा शैल लगदा मेरा फवेरेट ऐ ते फ्ही ओह्दे बाद मिगी इक सीरियल बड़ा शैल लगदा ओह्दा नांऽ ऐ परिणीत उंदी दो स्हेलियां होंदियां ओह् ते ओह् बचपन दी बड़ी स्हेई स्हेलियां होंदियां ते उं'दा केह् होंदा ओह् आखदियां कि मैं इक स्हेली आखदी इक निधि होंदी ते निधि आखदी परी कि मैं तेरी बड़ी अच्छी स्हेली आं ते ओह् बी उसी दोस्ती बड़ी शैल उं'दी दोनें दी दोस्ती ही ते फ्ही केह् होएया उ'न्नै आखेआ कि मैं तुगी अपना निधि ने आखेआ कि मैं तुई बड़ा अपना पसंद घरै आह्ला चूज करियै देगी मतलब कि ते फ्ही केह् होएया उं'दा पैह्ले ते परी दा ब्याह् होई गेआ राजीव कन्नै ते जेह्का परी दा घरै आह्ला हा ते उन्नै निधि दे निधि गी पसंद करी ओड़े दा होंदा ते ओह् केह् करदा ओह् निधि ओह्दी परी दी दोस्त होंदी ते ओह् केह् करदा परी गी केह् नाम ऐ परी गी बिना सनाए दे निधि कन्नै ब्याह् करी ओड़दा फ्ही एक्क दिन केह् होंदा कि उं'दी दोस्ती उ'नें चलदी रौंह्दी ते उ'नेंई कुसै ई बी पता नेईं होंदा नेईं परी गी पता होंदा नेईं उसी केह् नांऽ निधि गी पता होंदा फ्ही परी आख फ्ही एक्क दिन निधि दा ऐक्सीडेंट होई जंदा निधि दा ऐक्सीडेंट होएया जेल्लै राजवी बड़ा रोआ दा होंदा ते उसी दिक्खी उड़दी परी ते परी दिक्खी उड़दी ते राजीव सारा किश सच्च सनाई उड़दा कि तूं मेरी बीबी ऐं मैं तेरे बगैरा नेईं रेही सकनां ते फ्ही केह् होएया एक्क दिन फ्ही उसी परी गी पता लग्गी गेआ फ्ही परी उसी क छुड़ियै मतलब जान लगी जेह्की मां ही ओह्दी बड़ी चलाक ही ते उन्नै पैसे पूसे खाद्धे दे होंदे उंदे ते ओह् फ्ही उसी छुड़ियै जान लगी ते जेल्लै उसी छुड़ियै जान लगी ते फ्ही केह् नाम ऐ निधि मतलब ओह् आखदी फ्ही निधि गृह प्रवेश बगैरा उ'यै करवांदी मतलब घार आह्नदी हूनदी उ'यै ओह् करदी फ्ही उत्थै रौंह्दी ओह् फ्ही केह् होंदा निधि दा इक बच्चा होंदा ना ओह् मरी जंदा ते ओह् प्रैगनेंट होंदी ते ओह् मरी जंदा फ्ही केह् करदी परी अपना बच्चा उसी देई ओड़दी ते फ्ही जेल्लै इयां परी निधि ई जेल्लै परी ते राजीव मिलै दे होंदे निधि गी बड़ा गुस्सा औंदा निधि ओह्दा इक बुड्ढी होंदी ते ओह् उंदी लड़ाई लुआई ओड़दी परी दी ते निधि दी फ्ही ओह् उसी बार बार आक्खी आक्खियै मतलब कि जेल्लै ओह् उसी आखदी दादी होंदी ऐ कि ओह् आखदी कि एह् तेरा पति छीनै दी एह् तेरा घरै आह्ला छीनै दी ते ओह् उसी दिक्खी दिक्खी उसी क्रोध औन लग्गेआ ओह् ओह्दा मतलब ओह्दी जान लैने उप्पर आई जंदी कि परी निधि होंदी ओह् परी दी जान लैने उप्पर आई जंदी इयां करियै ओह् उसी बड़ी हद्द तक पुज्जी जंदी जान तक पुज्जी जंदी ओह्दी ते फ्ही एक्क दिन केह् होएया केह् आखदे परी होंदी जेह्की ते ते केह् नांऽ ऐ परी गी पता लग्गी जंदा कि एह् सारा किश उन्नै निधि ने गै कीते दा ते फ्ही निधि आखदी परी निधि आखदी कि तूं मैरा घरै आह्ला छीनै ई मेरे कोला तूं इन्नी स्हेई दोस्त ही हून तूं मेरी सौतन होई गेदी मतलब कि इक घरैआह्ले दा ब्याह् होए दा होंदा सौतन होई गेई हून तूं मेरी ते ओह् आखदी ते फ्ही ओह् ओह् आख उसी सच्च सनाई ओड़दी कि तूं केह् कीता मेरे ताईं मैं ते मैं अपना घरैआह्ला बी तुगी दित्ता हा ते इयां करियै उंदी क्हानी पुजदी इत्थैं तक फ्ही केह् आखदे कि मूवियां होंदियां न मी ओह् पसंद न इंडियन मूवियां बड़ी पसंद न ते उंदे गाने बी बड़े पसंद न इंजाए मैं बड़ा करनी होन्नीं गाने सुननी होन्नीं बड़े सारे गाने सुननी होन्नीं ते फ्ही मी इक गाना ना बड़ा शैल लगदा नैना नूर बी तूं कर लै मैनू जित्थै जित्थै जाना ऐ तूं मिल ऐन्ना कीता सोह्नेआ प्यार बी नी करदा जिन्ना मेरा तोड़दा ऐं दिल जाने मेरिए मैं तेरा हां हां जी तेरा तू कर लै यकीन मैनू प्यार ऐ बस तेरे नांऽ हां जी तेरे नांऽ बक्ख ना करीं एही मेरी दुनिया जहान बे बस इन्ना गै औंदी मी ते एह् मिगी इन्ना इक फिल्म बड़ी शैल लगदी जेह्दा नांऽ बिबाह् ते फ्ही ओह्दा नाम कभी खुशी कभी गम एह् परानियां परनियां फिल्मां बड़ियां शैल हियां ते होर बी मिगी सीरियल बड़े बी शैल लगदे जेह्ड़े लता मंगेशकर न ओह् एह् बी मिगी बड़े शैल सिंगर लगदी एह् पराने जमाने दी सिंगर न एह् तां करियै मिगी शैल लगदी ते फ्ही केह् नांऽ मैं बाकी इयै फिल्मां शिल्मां मैं थोह्ड़ी घट्ट इनट्रैस्ट दिन्नी होन्नीं पर पैह्ले जमाने च पराने पराने आह्लियां फिल्मां मैं बड़ी दिक्खनी होन्नीं अज्जकल दियां फिल्मां ते इयां गै न खा'ल्ली टाइम पास बस